ہیلو جی زہرا ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں جی جی جی سر مجھے کچھ کھانا آڈر کرنا تھا میرے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں جن کے لیے کھانا آڈر کرنا ہے مجھے تو مجھے ذرا آپ تھوڑا سا مینیو کے بارے میں بتائیں گے اپنے کہ آپ کے یہاں کون سی سب سے اچھی ڈش ہے ویسے تو مجھے پتا ہے تھوڑا سا آپ کے یہاں کے مینیو ویسے تو آپ دو پلیٹ بریانی مٹن والی پیک کر دیجیے گا اچھا اچھا اچھا چکن اسٹو ٹھیک ہے ایک پلیٹ چکن اسٹو دس مٹن کباب اور میٹھے میں کچھ ہے آپ کے پاس اچھا اچھا رس ملائی اور گلاب جامن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تین پلیٹ رس ملائی اور دو پلیٹ گلاب جامن جی جی جی یہ آپ نوئیڈا سیکٹر ون میں بھیجنا ہے آپ کو جی جی جی مجھے آپ واٹس ایپ پہ بتا دیں اور بار کوڈ بھیج دیں آپ اپنا میں پیمنٹ کر دوں گا یہاں سے جی جی جی بہت شکریہ